हाँ हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बदलाव या सुधार किए गए हैं जैसे कि जो मरीज लम्बी कतारों में बहुत समय तक खड़े रहते थे अब उन्हें बेंच पर बैठने की सुविधा मिल गयी है लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार नहीं हुए हैं हम नियमित रूप से तो अस्पताल नहीं जाते लेकिन जब भी जाते हैं तो हमें बहुत सारी कठनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अस्पताल बहुत दूर होता है और कभी कभी मरीज की तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वहाँ तक जाते जाते मरीज की हालत ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु ही हो जाएगी इसलिए कुछ अस्पताल हमारे आस पास भी होने चाहिए या फिर कुछ चेकअप सेंटर होने चाहिए